ہیلو السلام علیکم واٹر ایتھورٹی سے بول رہے ہیں کیا مجھے پانی کی سخت ضرورت تھا کیا پانی کا ٹینکر کا انتظام ہو جائے گا کیا مجھے سخت ضرورت تھا میں نے میں اپنی پراپیٹی پہ بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں اس میں پانی کی سخت ضرورت ہے کیا ہو جائے گا چھ مہینے کم لگ بھگ کام چلے گا اور سخت سے کروانا بھی ہے اور پانی کی ضرورت بھی ہے اگر پانی کا انتظام ہو جاتا تو بڑا مہربانی ہو جاتا ہے بہت شکر گزار رہتے ہیں آپ کا جی ہاں جی جی جی ایش ٹی نمبر ہے ہے میرے پاس جی میں اشرف عالم بول رہا ہوں جی اور ضرورت بھی ہے اور یہ پانی کا ایک دم بہت ضرورت ہے اور چاہیے ہی پانی کا میں بل بھی بھر رہا ہوں اور اسی وجہ سے سخت ضرورت بھی ہے پانی کا جی کیا انتظام ہو جائے گا